جی جی شکریہ شکریہ مجھے در اصل نا ایک جی مجھے در اصل نا ایک میری چھوٹی سی فیملی ہے اس کے لیے ایک کار چاہیے تھا کیونکہ آپ پریون کار ہے تو میرے لیے اچھی بات یہ ہے کہ میں ہر برانڈ دیکھ سکتا ہوں آپ کے ساتھ

پریون میں مجھے فائدہ تھوڑا پرائز کا ہو جائے گا میں پریون دیکھنا چاہ رہا ہوں لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ پریون کے چکر میں تھوڑا اولڈ ماڈل پرانا ماڈل لے لوں جو لیٹسٹ ہے جو جدید ہے وہ مجھے بتائیے گا

اچھا اچھا اچھا اچھا جی مجھے بلو شیڈ پسند ہے کوئی بلو میں ہے اس میں کلر جی اچھا اچھا اچھا آپ ذرا بتائیے اس میں سے کون سی گاڑی ہے وہ اچھا اچھا اچھا مجھے ذرا اس کا پیمنٹ پلان ڈاؤنمنٹ ڈاؤن پیمنٹ اور اس کا پلان ای ایم آئی وغیرہ پہ مل سکتی ہے کیا ہے اچھا اچھا اچھا آپ ایک کام کیجیے گا مجھے نا اس کی تصویر کے ساتھ یہ میرا نمبر ہے یہ میرا کارڈ ہے تو آپ اس کے اسپیسیفکیشنس اور اس کا جو ہے نا پیمنٹ پلان یہ ذرا آپ شیئر کر دیں گے تو میں فیملی کے ساتھ نا اس سے تبادلۂ خیال کر کے پھر میں آپ کے پاس آؤں گا انشا اللہ جی جی جی تو اس کی ہمیں مختلف پہلو سے تصاویر لے کے واٹس ایپ کر دیجیے گا جی شکریہ شکریہ آپ کا کارڈ مجھے دیجیے گا تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہوں

او کے او کے بہت شکریہ آپ کی سروس اچھی تھی بہت شکریہ